तुस केह्ड़े केह्ड़े ध्यार अ जेह्ड़े मनांदे ओ ते उ'नें ध्यारें गी थुआढ़े च थुआढ़े जीवन च जां थुआढ़े धर्में च केह् मानता ऐ होर कोई ऐसे ध्यार जेह्ड़े तुआढ़ी जिंदगी च इक बड़ा अ अ मेन रोल नभांदे न उं'दे बारे च तुस मिकी जानकारी देओ कन्नै मिकी एह् दस्सो कि ऐसा केह्ड़ा ध्यार ऐ जेह्ड़ा तुस अपने घर च बड़े धूम धाम कन्नै मनांदे ओ हां जी जरूर अ अ'ऊं में मेरा धर्म हिंदू धर्म ऐ अ'ऊं सनातन धर्म दा बिलांग करना होन्नां ते जेह्ड़ा साढ़ा धर्म ऐ बड़ा गै शैल धर्म ऐ एह्दे बिच्च बड़े सारे ध्यार औंदे ते जेह्ड़े जि'यां के होली दिवाली टिक्के रक्खड़ियां होइयां बाकी बी सारे इ'यां हून बाकी धर्म न सारे अपने अपने ध्यार मनांदे इ'यां ईद मुस्लिम क्रिसमस क्रिश्चन मनांदे ते फ्ही बड़े सारे घर्म न अपने इ'यां होली होली गी आखेआ जंदा ऐ रंगे दा ध्यार ठीक ऐ होली च अस रंगोली बनाने होने बड़े सारे सारे रली मिलियै किट्ठे होंदे लोक सारे ते रली मिलियै अस रंगोली बनाने होन्ने बड़े गै धूम धाम कन्नै रंगें दा ध्यार होंदा ते इस दिन अस केह् करदे हे जाल्लू निक्के होंदे हे ते जागतें रंग लेइयै जाना ते जागतें मूंह् मल्ली ओड़ने पूरे ते प्ही फलूस पानी भरियै फलूस फाड़दे हे अस बड़ा गै मजा करदे हे जाल्लू बचपन बिच्च अज्ज बी करने होने आं अज्ज बी उ'ऐ मजा पी जेह्ड़ा साढ़ा धर्म ऐ बोह्त ही अच्छा बधिया धर्म ऐ साढ़ा ते फ्ही इक दिवाली आइयै ई दिवाली बी पटाकें दा ध्यार बड़ा गै शैल मेरा मन पसींदा ध्यार ऐ हिरण बी कढदे एह्दे बिच्च ते दिवाली जेह्ड़ा बम्बें पटाकें ई बड़ा गै मश्हूर ते गोलियां लैनियां ते असें बचपन बिच्च ते पटाकें पाने बिच्च ते डराना भैं लोकें फ्ही गड्डियै'र जंदे हे डरांदे हे लोकें गी इ'यां बड़ा गै मजा औंदा हा दिवाली बिच्च बम्ब शम्ब लैंदे हे रातीं मठाइयां बंडोदियां हियां किट्ठे रौंह्न्ने होन्ने अस सारे जनें ते बड़ा गै फ्ही रातीं कुड़ियें गी दिंदे हे पैसे पूसे बड़ा गै शैल होंदा हा फ्ही टिक्का आई अंदे फ्ही टिक्के बिच्च सारियां बूजियां जिन्नी बी हैन साढ़ियां मासियां औंदियां हां घर ते बड़ा गै इ'यां आओ जाई लग्गी दी रौंह्दी ही साढ़ा मन लग्गी जंदा हा इ'यां ते मठाइयां अस इ'यै दिखदे रौह्दे हे कु'न केह्ड़ी मठाई आह्न्ना दा केह् जूस केह् आह्न्ना दा ते अस उ'ऐ ओह्दे चक्करें गै जेह्ड़ा ऐ हा कि साढ़ा टिक्का ध्यार बड़ा गै शैल जंदा हा ते भैनां साढ़ियां औंदियां हां असें ई टिक्का लुआने गी औंदियां हियां ते रक्खड़ी आइयै ई हून फ्ही रक्खड़ी रक्खड़ी बिच्च रक्खड़ी पुआनी पौंदी ही अपनी भैनें ई भैनां पुआंदियां हियां असें ई रक्खड़ियां ते बड़ा किश शैल ध्यार मठेआई दा ध्यार होंदा हा असें ई बड़ा गै शैल लगदा हा मठाइयां खंदे हे अपने बड़े बड़े परानी दोस्त औंदे हे साढ़े ते बड़ा अच्छा लगदा हा स्कूल बी जंदे हे तां बी कुड़ियां रक्खड़ी पुआंदिया कुसै गी बड़ा गै इ'यां मौजू लैंदे हे जागत ते बड़ा गै मजा आंह्दा हा असें ई ते इ'यां गै अस दिक्खी सकने कि जेह्ड़ा साढ़ा सनातन धर्म ऐ बड़ा गै पराना धर्म रेह् दा ते जिन्नें बी जिन्नें बी अजकल धद्यार चाला दे जेह्ड़े बी हून दिक्खी लैओ हनुमान जयंती ते जि'यां रामनमीं होई बड़े बड्डे बड्डे ध्यार होंदे एह् बहुत गै शैल लगदा कि जेह्ड़ा साढ़ा धर्म ऐ ओह् अग्गें बढ़ाऽ दा